میرا جب بھی کام کی جگہ تنازعہ کا سامنا ہوتا ہے تو میں پُرسکون رہنے کی کوشش کرتا ہوں صورتِ حال کا جواب دینے سے اپنے خیالات اور جذبات کو پتہ کرنے کے لیے لمحہ نکالتا ہوں جذباتی ردِعمل اکثر تناؤ کو مزید بڑھا سکتی ہیں